आदाया दखानदारमोन नामा ए गाबोन बे माबायाव प्रग्राम दंमोन नालाय बेव फनसासथा जाग्रा अर्डार नांगौमोन मा मा मोनगोनथाय आदानि दखानाव

फनसासथासो नांगौ सिं औ सिंग्रा मिस्थि फनसासथा ओमफ्राय अरजिनेल गाइखेरनि साहा मोनगोन ना मोना ए दे होमबा नों गाबोन होफैनो हागोन ना गाबोन बार'थानि एसे सिगाङावनो नांगोन

औ रेदि खालामनानै दोनदो गाबोन एकदम माबायावनो मोन्नाय जाथारनांगोन आरो

साहाखौ एखदम मोजां बानाय थारनांगोन सिनिखौ एसे खमखौनो बानायदो जागोन होनबा गाबोन लाबो थारबानो जाबाय

सिंग्रा साहा गय फाथै मोनोब्ला गय फाथैबो नांगौमोन मोनगोना मोना औ दैबो नांगोन बिसथासो दै बथल

लायनो सोलाबनाय नङा होफै नांगोनसो गाबोन जायखिया औ दे